हॅल्यो हांवें म्हजी ऑडर दिल्ली आतां खूब पावस पडटा तुमी ऑडर दिवपाक शक्य आसा कशी येतली तुमकां त्रास ना न्हू कांय आनी कितल्या टायमान पावतली ऑडर